آج کا دور صرف تعلیم کا آ گیا ہے یعنی ہم نے سنا تھا اور کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک دور تھا جس میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے امام ابن سینا سقراط بقراط حکیم جالینوس امام غزالی یہ لوگ پیدا ہوئے اور یہ ایک ایسا وقت تھا ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پر فلسفے اور منطق کا ہر طرف دور دورہ تھا اور جو ان تعلیمات سے عاری ہوتا تھا ان کو معاشرہ میں سوسائٹی میں ان کو بہت ہی ہیچ سمجھا جاتا تھا اسی طریقہ سے پھر بعد بیچ میں کچھ سستی آئی کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ بھئی لا تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ لاٹھی کی ضرورت ہے وہی کہتے ہیں محاورہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہ جس کی لاٹھی مضبوط ہوگی مسئلے اس کے ہی حل ہوں گے لیکن اب دور نے وقت نے اور زمانے نے پھر سے کروٹ لی ہے اور پھر سے تعلیم کا دور واپس آ گیا ہے پہلے ایک خاص تعلیم ہوتی تھی منطق اور فلسفہ کا دور دورہ آیا تھا لیکن آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ آپ کسی بھی شعبہ میں کسی بھی میدان میں اگر آپ آگے تک جانا چاہتے ہیں چاہے وہ سوسائٹی کی خدمت ہو چاہے وہ ملک کی خدمت ہو چاہے وہ اپنے قوم کی خدمت ہو چاہے وہ مدرسے کی خدمت ہو چاہے آپ کو یونیورسٹی قائم کرنی ہو چاہے آپ کو اسکول قائم کرنا ہو تمام چیزوں کے لیے حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے بھی آپ کو تعلیمی لباس سے مہذب اور تعلیمی لباس سے آپ کو کیا ہونا مسلح ہونا اور تعلیمی ہتھیار سے مسلح ہونا اور تعلیمی لباس آپ کا پہننا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ معاشرہ میں اچھی طرح خدمت کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ایک بہترین سائیکلوجسٹ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھانپ سکیں لوگوں کے مزاج کو جان سکیں سوسائٹی کے ماحول کو سمجھ سکیں اور وہ تعلیم آپ کی ان تمام سمجھ بوجھ میں آپ کی مدد کرے آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو کتنی تعلیم کی ضرورت ہے اس پر کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ پولیس مین کی صورت میں خدمت کر سکتے ہیں آپ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی آر ایس اس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں فوج میں جانا ہو آپ کو وہاں تعلیم کی ضرورت ہے ہاں کوئی بڑی سروس کرنی ہو آپ کو وہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے آپ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بنتے ہیں تعلیم کی ضرورت ہے کوئی اسکول آپ کھولتے ہیں وہاں تعلیم کی ضرورت ہے کوئی اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے کوئی این جی او چلانا چاہتے ہیں وہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے آپ کوئی اچھا مدرسہ چلانا چاہتے ہیں آپ کا تعلیم کے میدان میں بہت ماہر ہونا ضروری ہے آپ مشاعرہ کے میدان کو چننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تمام شعری روایات تمام شعری قواعد و ضوابط سے تمام شعری قواعد و ضوابط کا آپ کو نالج ہونا آپ کے علم میں آنا ضروری ہے کیونکہ آپ ایک متحرک اور حساس انسان اسی وقت بن سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس تعلیم کی تعلیم کا ہتھیار ہو اور اور اگر چھوٹی سی مثال لے لیجیے اگرآپ اپنے بچے کے ہی آپ دنیا کی چھوڑیے معاشرہ کی چھوڑیے سوسائٹی اور قوم و ملت کی چھوڑیے اگر آپ اپنی بچی کے تئیں اگر فکرمند ہیں تو اپنی بچی کی صحیح پرورش کے لیے بھی آپ کا آپ کے آپ کی گھر والی کا آپ کی واف کا آپ کی بیوی کا بہت بہترین تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تاکہ اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکے ہیں تو آپ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی خواب سجا رہے ہیں تو آپ کو شروع سے ہی بچپن سے اس میدان میں ڈالنا ٹرینڈ کرنا ان کو ان کی دماغ کو ان کے مائنڈ کو اس طرف پھیرنا بچپن سے ہی نہایت ضروری ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچپن سے ہی آپ کے بچے کو اپنے آپ اپنے بچے کی مائنڈ کو کسی لائن کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ بچپن میں ہی کسی اسکول میں یا مدرسہ میں یا کسی دوسرے این جیوز مکاتب وغیرہ میں نہیں ڈال سکتے ان کی تعلیم تو اس وقت گھر میں ہی ہوتی ہے ماں باپ ہی ان کے سب سے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں تو جب ماں باپ ٹیچر ٹھہرے تو تعلیم یہاں کے لیے بھی ضروری ہے اب اگر اپنے بچوں سے آگے نکلتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر تعلیم کے وہاں تک پہنچ جائیں کوئی چھوٹا سے چھوٹی چھوٹا سے چھوٹا پد چھوٹے سے چھوٹی نوکری بڑا سے بڑا عہدہ تمام کے تمام جو ہے تعلیمی لوگوں کے لیے ریزرو ہے وہاں پر کسی کوئی بھی پرندہ نہیں پر مار سکتا جس کے پاس قابلیت ہوگی وہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور انتتہہ اور اپنے دل کی خواہش کو پوری کر سکتا ہے تو اب دور نہیں ہے لاٹھی ڈنڈوں کا بلکہ ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی پورا معاشرہ تعلیمی لباس سے تعلیمی سرگرمی سے اور تعلیمی احساس سے بیدار رہیں اور اپنے معاشرہ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں